टेक्नोलाजी के उपयोग में हमारे आसपास के लो आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया है जैसे फ़ोन फ़ोन जैसे कोई काम था हम उसके उनके घर जाते थे फ़ोन आने के बाद सीधा फ़ोन से ही बात हो जाती है और व्हाट्सप व्हाट्सप जो है व्हाट्सप से हम लोग जैसे किसी जैसे हम मुंबई है परिवार गाँव में है गाँव से मतलब फोटु जैसे हमें भेजनी है अपनी फोटु भेजनी है मैं अपनी फोटु व्हाट्सप से यहाँ से अपने परिवार के पास भेज सकते हैं और वह जैसे कुछ भी काम रहेगा हमारे फोटु के से कुछ भी कर सकते हैं और इस्टाग्राम इस्टाग्राम जो होंगे इस्टाग्राम से हम अपनी दोस्तों के साथ बातचीत मैसेज भी कर सकते हैं बीडीओ भी भेज सकते हैं मतलब जैसा विडियो भेजेंगे अच्छा भेजेंगे अच्छा लाभ होगा गन्दा विडियो भेजेंगे खअ खराब लाभ होगा इसीलिए हम लोग इस्टाग्राम और फेसबुक फेसबुक पर विडियो देखते हैं चलाते हैं उसको फ़िर मैसेज भी करते हैं दोस्तों से बात भी करते हैं सबसे बातचीत करते रहते हैं और अच्छे से रहते भी हैं और वह ट्विटर होगा ट्विटर से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है मतलब कोई भी कुछ भी काम होता है मतलब जैसे कोई भी हंगामा हुआ या कुछ भी हुआ तुरंत ट्विटर पर मैसेज आ जाता है ट्विटर मैसेज आने के बाद बहुत जल्दी हमें मतलब जानकारी मिल जाती है हमें उससे किसी का कुछ भी हो जाए हमारा भी हो जाए या फ़िर किसी का ईस्टीडेंट भी हो जाए अगर कोई विडियो वायरल करता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है मतलब मालूम चल जाता है यहाँ पर इस आदमी का ईस्टीडेंट हो गया किसी का मर्डर हो गया है तो उसको भी तुरंत हम हमें ट्विटर से पता चल जाता है मतलब ट्विटर से यह पता चल जाता है इस आदमी का मर्डर हो गया है और सबकुछ पता चल जाता है वह एकदम फ़ोन से या फ़िर कहीं भी हैं हमको फ़ोन से बात भी कर सकते हैं और फ़ोन से सबकुछ हो जाता है पहले जो है घर घर जाना पड़ता था अब घर किसी की जाना नहीं पड़ता अब फ़ोन से ही बात हो जाती है फ़ोन में ही सबकुछ हो जाता है हालचाल सबकुछ फ़ोन से ही हो जाता है इसी पूरे बदलाव हो गया है अब कुछ नया टेक्नोलॉजी आने की देख ओसा होगी देखते हैं फ़िर देखिए बहुत अच्छा हो गया अब फ़ोन हमारे लिए फ़ोन से ही बहुत कुछ होने लगा है अब